चित्रकारीअ सां बि हीअं आहे जेको पीउ कंदो हुन पुट बि कंदो पिणसु मटका थो ठाहे त पुटस मटका ठाहींदो पिणसु जेको रंग थो हणे त उहो बि रंग हणंदो पुटुस जे पिणसु ॿियो डिज़ाइन ठाहींदो त पुट हुन खां वधीक ठाहींदो हिन करे कोशिशि ई कई वयी आहे की जेको पीउ करे थो ओहिड़ो पुट बि करे थो